हाँ दौड़ते टेम हमारे संभन्दित पसंदीदा मीमस हैं या चुटकुले जैसे कि हम दौड़ते समय हम को सोंग सुनना बहुत पसंद है और हम को आपस में बोलते बोलते बातें करना हँस हँसा लोगों को सामने वाले को हँसाना भी हम को बहुत पसंद है और हमारी रुचि जुड़ी है हम दौड़ करने में बहुत ही अच्छा मज़ा आता है और हम संग साथी जो भी यार दोस्त हैं सभी मिल जुल कर ही दौड़ करते हैं और सभी आनंद और मज़ेदार बातें करते करते और हम अच्छी दौड़ कर लेते हैं और उन का दौड़ का हम को बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और हमारा शरीर भी एक दम फिट रहता है दौड़ करने से हम सभी मिल जुल कर ही सारे चुटकुले बातें करते हैं अच्छे अच्छे बातें करते हैं और अच्छे अच्छे चुटकुले भी बोलते हैं बात करते हैं और उन से हम को हँसी भी आती है और हम सब को हँसाते हैं और ऐसे ही हम मिल जुल कर ही रहते हैं